आमचे गांवाचो हवामान पयत जाल्यार एकदम बरो आसता आमकां तशें कांय अशें कांय जायना म्हणचें केन्ना बुडना तशें कांय जायना तेन्ना हवामानाचें व्हडलेंशें कांय ना आनी जर पळोवंक वचत न्ही आमी वास्तुशास्त्रांनूच घर बांदता म्हणजे आमचो प्रोपर प्लॅनिंग आसता आमी म्हणटा आतां फोर एक्झाम्पल आमचें किचन कशें आसतलें बॅडरूम खंय आसतले हॉल कसो येतलो मागीर हॉलांत आमचें देवघर खंय आसतलें कितले बॅडरूम आसतले मागीर आमी पय सामान हाडटलीं कितेंय जावं तें तें आमी खंय खंय दवरतलीं तें आमी सगळें पळोवनूच करतात आनी कितें सांगू घरकुल्यो जर म्हटलें न्ही जाल्यार सरकारन आमकां येवजणे खातीर तीन लाखां मेरेन पयशे दिता म्हणचे स्कीम आसा ती पयलीं लोकांचीं घरां मातयेचीं आसतालीं आनी थंडाय आसताली मातयेचीं आसतालीं चुडटांचीं आसतालीं आनी तो लोक सामको खुशालकायेन जगतालो केन्ना तेंकां दुयेंताय बी चड नासताली आनी बरो आसतालो आतां आतां तशें ना आतां कोणांचीं घरां मातयेचीं ना आतां चुडटांचींय कोणांचीं ना आतां सगळे लोकांनी शिमिटाचीं घरां बांदल्यां टॅर्रस घातल्या चडशीं घरां टॅर्रसाचीं आतां पळोवंक गेल्यार आनी शिमिटाचींंय आसा थोड्यांचीं पत्र्यांचींय बी आसता आनी पळोवन स्लॅबाच्या घरांनी बी लोक बरीं बरीं म्हणटा पूण तीं घरा न्ही त्रास पळोवंक गेल्यार पळोवंक वचत न्ही जाल्यार आमकां थंड बरीं घरां म्हणटात तीं आमचीं सारकीं मातयेचीं पयलींचो लोक आसतालो पय मातयेच्या घरांत सुशेगाद तशें पळोवंक गेल्यार मातयेचेंच घर बरें आनी कांयच उपयोग ना फाटले वर्साचे फाटलीं वर्सां पळयत न्ही आनी आतां पळयत न्ही जमीन आनी आसमान म्हणटा पळय तसो फरक आसा जमीन आनी हेचो कित्याक आतां हेंच ना तशें न्ही पयलींचें कितेंच उरलें ना सगळें बदल्लां